मैं उत्तर भारतीय खाना सारा बना लेती हूँ जैसे दाल चावल रोटी सब्ज़ी दाल दाल को पहले धोया जाता है पहले भिगोया जाता है फिर उसमें कुकर में डालकर फिर हल्दी नमक पानी डालकर उसको सीटी दिलवाती हूँ मेरे ससुर जी सा सादी दाल पसन्द करते हैं इसलिए उनको मैं सादी दाल निकालती हूँ फिर बाकी सबके लिए तड़का लगाती हूँ चावल चावल भी धोकर ही बनाया जाता है सब्ज़ी सब्ज़ी में जैसे सब्ज़ी के ऊपर डिपेन्ड करता है कौन सी सब्ज़ी है गोभी की सब्ज़ी सब कभी मसाले वाली बनाती हूँ कभी भाज़ी टाइप की बना देती हूँ पर परवल की सब्ज़ी परवल की सब्ज़ी मैं सूखी सब्ज़ी ज़्यादा सबलोग पसन्द हमारे घर में सबलोग ज़्यादा पसन्द करता है बैगन की सब्ज़ी भी सबलोग पसन्द करता है बहुत अच्छे से सबलोग खाता है और लौकी की सब्ज़ी सादा सब्ज़ी सबलोग पसन्द करता है जो भी सब्ज़ी हो हमारे घर में बहुत अच्छे से खाते हैं मैं बहुत अच्छे से बनाती भी हूँ सबको अच्छा भी लगता है दक्षिण भारतीय डिश इडली डोसा सब मेरी फ़ैमिली में सबको पसन्द है पहले चावल दाल मेथी सब भिगोकर एक नाइट के लिए रखना पड़ता है फिर उसको मिक्सर में पीसकर फिर उसका पेस्ट बनाया जाता है फिर चार पाँच घण्टे रखने के बाद इडली बनाई जाती है इडली बनाती हूँ फिर इडली चटनी हो या साम्भर जिसको जो पसन्द हो साम्भर भी मुझे बनाना आता है चटनी भी मुझे बनानी आती है मेरे घरवाले ज़्यादा नारियल की चटनी और मूँगफ़ली की चटनी ज़्यादा पसन्द करते हैं ये लोग इसलिए हम वही ज़्यादा बनाते हैं साम्भर कभी कभी बना लेते हैं साम्भर भी हमें अच्छे से बनाना आता है ग्रीन चटनी भी सबलोग बहुत अच्छे से खाते हैं इसलिए हम ग्रीन चटनी भी बना लेते हैं धनिया धनिया नारियल मिक्स करके ग्रीन चटनी बनाते हैं डोसा डोसा भी हमारे घर में सबलोग बहुत अच्छे से खाते हैं सबलोग बहुत पसन्द करते हैं इसलिए हम डोसा भी बनाते हैं पर डोसा में चावल की मात्रा ज़्यादा रहती है दाल की मात्रा कम रहती है इसलिए डोसा अलग भिगोना पड़ता है इडली को अलग भिगोना पड़ता है उसका पेस्ट अलग अलग बनाना पड़ता है जैसे मैं इडली में ज़्यादा वह हो जाता है दाल हो जाती है चावल कम रहता है और डोसा में दाल कम रहती है चावल ज़्यादा रहता है तो इस बात का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बाकी हमारी फ़ैमिली में इडली डोसा यह सब सबलोग बहुत पसन्द करता है